हँ महिला खेलमे शामिल होइ छथी हम बहुत सारा महिलाके जानै छियनि जे खेलक योजना बनबै छथी भारतमे महिला सबहक लेल गाम खेलके अवसर उपलब्ध नहि छै मुदा शहरमे उपलब्ध छै आओर कते महिला खिलाड़ी सब सेहो निकललखिन हँ जेना रश्मि मंदाना सानिया मिर्जा साइना नेहवाल ई सब जे छै विश्व स्तरपर भारतके नाम ऊँचा कऽ रहल छथिन तखन तऽ बहुत सारा अवसर उपलब्ध छै पहिने नहि छलैए